हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे सभी की लोगों के साथ में भोजन करना में बड़ा आनंद आता है और जैसे कहीं शादी वगैरह में जाना लोगों के साथ में नए नए लोगों से मिलना और खाना खाते वक़्त उनसे बातें करना हँसना बोलना तो अच्छा लगता है इन सभी लोगों से बातें करना जब सब लोग मिलते है नए नए लोगों से जान पहचान होती है सादी वगैरह में या कभी मंदिर में भंडारे वगैरह में जाते है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों से होता है एक तो साथ में दर्शन भी हो जाता है और भंडारे में का खाना खाने का भी एक अलग ही मज़ा है तो दोस्तों के साथ में परिवार वालों के साथ में जाना अच्छा लगता है और किसी की दावत है किसी ने बुलाया है तो परिवार वालों के साथ में जाना उनके साथ में बैठना उठना हँसी मज़ाक करना अच्छा लगता है और उनके साथ में बैठ कर खाना खाना उनके परिवार वालों से हँसी मज़ाक करना बातचीत करना और पूजा का करने जाऍं तो वहाँ पर भोग लगाना मंदिरों में भगवानों को प्रसाद चढ़ाना यह सब चीज़ें अच्छी लगती है हमें और ईवेंट वगैरह की बात करें तो ईवेंट वगैरह में भी काफ़ी सारे अच्छे होते मतलब वहाँ का माहौल भी अच्छा होता है वहाँ के लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है वहाँ के लोग उसके साथ में घुलना मिलना वहाँ और उनके साथ में बैठ कर भोजन वगैरह करना तो अच्छा माहौल एक होता है और थोड़ा सा अपनी मानसिकता भी चेंज हो जाती है उसमें और कुछ नया सीखने को मिलता है और भोजन में सबसे ज़्यादा हमें दाल बाटी वगैरह या पिकनिक मनाने जाएँ तो वहाँ पर मतलब खिचड़ी वगैरह बनाना अगर खाने का मतलब दोस्तों के साथ में अच्छा लगता है और अच्छा महसूस करते हैं हम लोग इसे